हेलो नमस्कार सर मैं पूरन बात कर रहा हूँ मैंने पिछली बार आपके उबर से गाड़ी बुक की थी जो कि रीजनेबल प्राइस में थी और टाइम पर समय पे मुझे ड्रॉप कर दिया गया था जो कि कंफर्टेबल था प्राइस भी कंफर्टेबल था और मैं भी कंफर्टेबल था और जो ड्राइवर था वो भी समझदार था शिक्षित था और मुझे आपके ड्राइवर का और आपकी सर्विस का जो लाभ है वो पूरी तरह मिल पाया और बहुत बढ़िया था जो कि मुझे अख़रा नहीं और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं कल फिर से बाहर जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे उबर स्टेशन के लिए करना होगी तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कम्पनी और आपकी गाड़ी और आपके ड्राइवर को मैं बुक करूँ जो कि मुझे सही समय पे पहुँचा दे मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सेहमत होंगे और जरूर ड्राइवर को भेजेंगे जो कि आपके लिए भी सही होगा और मेरे लिए भी सही होगा जो भी आपका प्राइज़ है मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ धन्यवाद सर